हम तो गाँव में पैदा हुए हैं तो हमारी तो मातृभाषा भोजपुरी है क्योंकि हम भोजपुरी में जैसे गाँव में मातृभाषा ही इसलिए भोजपुरी है गाँव में तो पैदा हुए थे तो भोजपुरी बोलना सीखे हैं और भोजपुरी भाषा तो जैसे हिंदी भाषा से हमेशा से मिलती रहती है थोड़ी और जैसे इसको तो जैसे दर्जा नहीं मिला है राजकीय लेबल पर जैसे कि हमारी तो हिंदी तो भाषा है तो हिंदी भाषा तो नॉर्मली रहती है तो हिंदी भाषा तो जैसे ई इंपोर्टेंस ये है हिंदी भाषा का की हिंदी भाषा जैसे हर जगह बोली जाती है इसको हम बोल सकते हैं हम कहीं पर भी जैसे हिंदी भाषा बोलने में हमको आसानी इसलिए रहता है की हिंदी भाषा भोजपुरी से मिलती जुलती रहती है तो हम हिंदी भी आसानी से बोल लेते हैं और ये नहीं है कि हिंदी भाषा को कोई जानता नहीं है हिंदी भाता भाषा को सब जानते हैं थोड़ा बहुत सभी बोल लेते हैं और हर जगह बोल लेते हैं ऐसा नहीं है की हम इस जगह चल जाए तो कोई कोई हिंदी जैसे मतलब कोई दूसरे राज्य में चले जाएं बाहर में तो हिंदी थोड़ा जैसे कोई सुन न सके समझ न सके ऐसा नही हो सकता क्योंकि हिंदी भाषा तो हर जगह थोड़ी ऐसे जानी मानी लगती है समझ सकते हैं इसको और हम हमारी जैसे हम बता रहें थे की हमारी मातृभाषा भोजपुरी है तो हमें तो डिफिकल्टी कभी नहीं लगी हिंदी बोलने में कोई कठिनाई हमको फील हो तो हम हिंदी बोल लेते थे हिंदी हिंदी आसानी से बोलते हैं सबको दिकाने के लिए हिंदी बोल ले और हिंदी बोलना तो आसान ही है और ये है कि जैसे आप भी हिंदी बोलें हिंदी में जैसे ये कि हम हिंदी में शुद्ध उच्चारण करके एक अपने आप को दिखा सकते हैं कि हम एक पढ़े लिखे भी इंसान हैं हम जैसे ग्रामीण लोग भी हिंदी बोलते हैं तो रहता है कि हाँ थोड़ा ई शिक्षित दिख रहा है ये न कि इसमें एक बोलने से ऐसा होता है कि सम्मान मतलब सम्मान मिलता है सामने वाले को हिंदी बोलते हैं तो वहीं की भोजपुरी में जो बोलते हैं तो नहीं होता है तो ये है कि हमें तुम्हे हिंदी बोलना चाहिए हिंदी सब बोलते हैं और हिंदी बोलने में कोई बात हीं नहीं है और यह है कि जैसे कि हिन्दी बोलना ही चाहिए और